सिद्धी विनायक टेंपल में गनपती जी पूजा थींदी आहे गनपतीअ में जाम माण्हू गनपती पंहिंजे घर बि रखंदा आहिनि ऐं जेके न रखी सघंदा आहिनि हो सिद्धी विनायक वेंदा आहिनि ऐं मुस्लिम जेके आहिनि उहो रोजो मल्हाईंदा आहिनि रमज़ान मल्हाईंदा आहिनि त हो दरगाह ते वेंदा आहिनि चांद राति जे ॾींहं ते तीअं क्रिश्चन जीसस जो बडे में माउंट मैरी चर्च वेंदा आहिनि ऐं ॿिया ऐं सिंधी चालीहो कंदा आहिनि चालीह ॾींहं उपवास रखंदा आहिनि चालीह ॾींहं ते मटकी खणी करे उपवास तोड़ींदा आहिनि ऐं ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि मन खे उन्हनि जे जाम शांती मिलंदी आहे